हा दादी काजल थी ॻाल्हायां ॿ मिंट तव्हां सां ॻाल्हाइणो हुयो मां मुंहिंजो भाउ तव्हां वटि अॻे सालु पढ़ी चुको आहे अनूप गुरबक्शचंदानी नाले सां मां हुनजी नंढी भेण थी ॻाल्हायां दादी हो हाणे ॾह दर्जे जूं रि रिज़ल्ट्स आहियूं हुयूं त हुनमें मां पंज हठि टका मार्कूं खंयूं इन त मूंखे तव्हां सां हुन बारे में ॻाल्हाइणो हुयो कि अगरि तव्हां थोरो मूंखे सम्झाए सघो कि अॻियां जे लाइ मां छा करे सघंदमि हिन हेतिरा टका खणण खां पोइ जेको मां सहुलाई सां करे सघां जीअं अॻियां जे लाइ बि अॻियां जे आईंदड़ जे लाइ मां थोरो घणो कमाई बि वठां जी बिल्कुलु जी जी

जी बिल्कुलु बिल्कुलु

जी दादी जी दादी हिकिड़ो कंदवि जॾहिं तव्हां मूंखे ॿुधायो अगरि तव्हां वटि वक़्तु हुजे त मां तव्हां सां साम्हूं अची करे मिली करे ॻाल्हाए सघां जी जी

जी दादी जी जी जी दादी हा जी जी जी बिल्कुलु

जी बराबरि

जी जी जी जेका तव्हां मूंखे ॻाल्हि सम्झाई मां पंहिंजे पप्पा मम्मीअ सां साॻो ई सभु ॻाल्हाए करे त जीअं ई थियो त असां जल्दी ई तव्हां सां साम्हूं खां मिलणु अचूं था त तव्हां अॻियां वरी सां सम्झाए वठिजो